हम खेत में काम करती हूँ खेत में गेहूँ बोती हूँ उसको जुतवाकर खेत में गेहूँ का विसार डालती हूँ डाई पोटास सब डालकर गेहूँ बोती हूँ तो हमार गेहूँ हमारा गेहूँ बहुत अच्छा बीज होता है फिर उसके बाद में पानी देती हूँ गेहूँ में पानी देती हूँ तीन बार भरती हूँ पानी गेहूँ का तब हमारा गेहूँ हो जाता है तैयार जब हो जाता है ज़्यादा गेहूँ तब फिर मैं उसको बेचती हूँ गेहूँ को उसके बाद खेती का गेहूँ का खेत हो जाता है फिर उसके बाद हम धान का खेती तैयार करते हैं धान को लाकर बीज डालती हूँ जब धान का बीज हो जाता है तो उसको खेत जुतवाकर फिर हम धान रोपती हूँ धान लगाती हूँ खेत में तब हमारा धान होता है सब चीज़ उसमें डालती हूँ डाई पोटास पानी सब में भरती हूँ तब हमारा धान तैयार हो जाता है उसके बाद धान काटकर मैं उसको तब फिर उसके बाद आलू लगाती हूँ आलू लगाती हूँ लहसुन बोती हूँ धनिया लगाती ही बोती हूँ उसमें ये सब में खेती का काम करती हूँ भाटा भी लगाए देती हूँ सब चीज़ लगाती हूँ बहुत अच्छा हमारा खेती होता है